नमस्ते और मैम हाँ हाँ अच्छा मैम अभी कहाँ पर हैं अच्छा मैम हमारे पास हाँ हमारे तो केस नहीं है मैम ऑनलाइन चलेगा केस तो अभी हमारे पास नहीं हो पा रहा है अभी तो हमारे पास में मैम है नहीं इस लिए हम बोल रहें अगर ऑनलाइन आप ले लीजिए तो हम दे दें हमारे पास ऑनलाइन है हाँ मैं कोशिश करूँगी लेकिन हमारे पास केस नहीं है अभी ना केस की व्यवस्था करेंगे तो हम को टाइम लगेगा थोड़ा हाँ ऑनलाइन नहीं है ऑनलाइन आप नहीं ले सकती हैं

हम अब हमारे पास तो ऐसा केस हाँ कइस तो हमारे पास नहीं है हाँ हाँ हाँ पैसा हमारे कैस वैसे है नहीं मैं कोशिश करूँगा अगर नहीं हो पाएगे तो क्या करेंगे हम रिटर्न कर देंगे और और क्या

हाँ जैसे मेरे पास तो कैस नहीं है ठीक है हाँ मेरे पास